اسکول میں میرا حالانکہ سب سے زیادہ فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا تھا ہسٹری تاریخ مجھے پڑھنا بہت پسند ہے اس کو اسی کو میں نے آ کر کے یونیورسٹی میں بھی لیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس میں مجھے میں نے سب سے پہلے تاریخ پڑھی تھی مغل بادشاہوں کی تو مجھے بہت لطف اندوز ہوا تھا تو پھر اس کو میں اس سے اور پیشنیٹ ہو گیا اور اس کو میں ہسٹری میں ہی اپنا کریئر آگے کرنا چاہتا تھا حالانکہ میرے کئی اور سبجیکٹس تھے جیسے سماجیات تھے سماجی علوم تھے اور ہندی تھی اردو تھا عربک تھا حالاں وہ بھی انٹرسٹنگ تھا لیکن سب سے زیادہ جو لطف اندوز مجھ سے حاصل ہوتا تھا وہ مجھ سے ہسٹری میں ہی مزہ آتا تھا تو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آیا یہاں پہ داخلہ لیا یہاں پہ بھی اپنا مضمون ہسٹری ہی رکھا حالانکہ میں جو چاہتا وہ مجھے مل جاتا لیکن مجھے رینک الحمد للہ بہت اچھی تھی فورٹین رینک تھی اور مجھے ہسٹری لینا تھا میں نے ہسٹری ہی آگے رکھا اور ان شاء اللہ اسی میں ہی اپنے کریئر کو بنانا ہے بس